آپ کا سوال ہے کہ میں نے لاک ڈاؤن میں کیا بنانا سیکھا تو سب سے فسٹ میں نے روٹی بنانی سیکھی جو بہت زیادہ ہارڈ تھی بٹ فائنلی روٹی بنانی آ گئی گول کیونکہ نہیں بنتی اور پھر ٹائٹ ہو جاتی ہے تو پھر گھر والوں مطلب گھر والے نہیں کھاتے ہیں ٹائٹ تو ان کی وجہ سے پھر مطلب ملائم روٹی بنانی سیکھی اور پھر آلو کی کتلی آتی ہیں اور پیلے چاول بھی بنانے آتے ہیں مطلب وہی سیکھے ہیں لاک ڈاؤن میں اور کیونکہ پیلے چاول میں بھی کبھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی وہ مطلب وہ نہیں ہوتے ہیں گلتے نہیں ہیں تو پھر اس وجہ سے کہ کتنی مطلب پانی رکھنا ہے اس کا اور کتنا سب کچھ کیا کیا کتنے مسالے ڈالنے ہیں اس میں اس کے حساب سے اور مطلب مرچی اور نمک کتنا رکھنا ہے وہ گھر والوں کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے مطلب گھر والے کتنا کھاتے ہیں اسی حساب سے تو پھر اسی حساب سے بناتے ہیں مطلب اسپون سے ناپ ناپ کے